गाँव और शहर की शहर का अंतर जैसे कि हम लोग गाँव में होते हैं यह अच्छी ठंडी हवा मिलती है और गाँव में क्या होता है अच्छी थोड़ा रोड कम सही होता है लेकिन क्या रहता है गाँव में कोई चिंता तो नहीं रहता है कि ट्राफिक पुलिस है वह है जाम वाम नहीं मिलता शहर में क्या रहता है कि रोड अच्छी मिलती है सिग्नल हो गया मतलब मतलब सारी बहुत सारी सी दिक्कतें जो आते हैं और गाँव में अच्छा रहता है मज़ा आता है घूमने टहलने में और शहर में क्या रहता है शहर में लोग जाते हैं तो इतना माइंड फ्रेश नहीं होता घूमने टहलने में लोग शहर में जाते है घूमने तो नहीं जाते है कमाने जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो आदमी घूमता ही टहलता है और घूमने से अच्छा दिमाग फ्रेश होता है जैसे कि गाँव में हम लोग घूमते टहलते हैं गाँव में बहुत सारी सी रोडे हैं जो नहीं सही है गाँव में ऊपर तो आता है थोड़ा बहुत लेकिन क्या अपने घर पर ही रहते हैं तो अच्छा फीलिंग होता है गाँव में घूमने टहलने में और जैसे शहर में हो गया तो शहर में इतना मज़ा तो आता नहीं घूमने टहलने में गाँव में क्या रहता है कि रोड मतलब हम जानते रहते हैं कौन कैसी रोड कहाँ है शहर में थोड़ा दिक्कत होता है प्रोब्मल होता है घूमने टहलने में और जैसे कि हम लोग हम लोग को हर चीज़ पता है जैसे मतलब जहाँ से भी पता है मतलब जैसे कि हमारा गाँव में बहुत सारी सी रोडे सो जो नहीं बनी थी उन्हें अब प्रधान सेरवा दिए हैं रोड और शहर में जो रोडे अच्छी अच्छी होती है वहाँ पर इटेलेन आता है टोल टेक्सर आता है टोल टेक्स से पैसा मिलता है लोग अपना रोड से सुधारते हैं अब गाँव में इतना कहाँ सुधारते हैं रोड गाँव ग्रामीण क्षेत्र में रोडे हैं रोडे टूटी फूटी है यही सारी प्रोब्लम है गाँव और शहर में अंतर यही है शहर में लोग जाते हैं घूमने अपना मौज करते हैं एन्जॉय करते हैं शहर में जैसे अपने परिवार के साथ घूमने गए तो कोई नहीं बोलेगा यहाँ घूमने गए तो बोलेंगे देखो वो लोग खला पानी सब घूम रहे रहे हैं तो शहर में कोई दिक्कत तो नहीं होती है घूमने टहलने में गाँव में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लेकिन सही है दोनों जगह सही है और मैनेज करोगे दोनों जगह सही है और जैसे कि रोड हो गए रोड तो यहाँ हमारे यहाँ तो हाईवे बन रहा है एन एस ए बन रहा है जैसे कि मखनी शहर से शुर जाएगा बनारस तक बढ़िया हाईवे बन रहा है काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है तो विकास होना भी चाहिए वैसे ऐसा विकास होता रहेगा तो अच्छा हो जाएगा यह अपना भारत जो है यू पी अच्छा हो जाएगा अगर हमारे यू पी अगर मुख्यमंत्री अगर योगी रहेंगे तो ऐसे काटते रहेंगे सारी रोडे अगर ऐसे ही चमक जाएँगी शहरों में रोड रोड चमकना भी चाहिए ऐसे और शहर में क्या है शहर में बड़े बड़े नेता विधायक सब गणतंत्र है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं वहाँ लोग रोड रहेगा तभी न गाड़ियाँ चलेंगी अच्छी और यहाँ रहना है तो कैसी भी गाड़ी लो बहुत महँगी गाड़ी तो नहीं लेते यहाँ कोई भी गाड़ी हो अपना ले लेते हैं और चलाने के लिए अपना चलाते हैं जैसे कि शहर में अंतर यहाँ पर इधर यही है कि जैसे कि शहर में अच्छा रहता है घूमने टहलने गए तो लगता है गाँव में क्या रहता है ठंडी ठंडी हवा बहती है अच्छा महसूस होता है और गाँव में बहुत शहर में पदूषण बहुत होता है लेकिन क्या करे लोग मजबूरी के कारण रहते हैं लेकिन हम तो अच्छा फीलिंग करते हैं अपने गाँव में अपने शहर में ही रहकर अच्छा फीलिंग करते हैं और बाहर बाहर जाने के बाद बहुत सी सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं और इंसान में इतना मतलब बहुत ज़िम्मेदारियों के साथ ही बाहर जाता है कमाने और घूमने टहलने तो मने आदमी अगर मुम्बई शहर घूमने टहलने जैसे कोई अगर कोई कंट्री देश हो गया मतलब आता है इंसान यहाँ तो माइंड फ्रेश होकर घूमता टहलता है और घूमने टहलने से अच्छा मतलब फील होता है और घूमना टहलना भी चाहिए जैसे कि घूमना टहलना भी चाहिए और जैसे कि हमारे शहर में क्या है कि पुलिस जो ट्राफिक पुलिस है बहुत ज़्यादा तंग करती है यहाँ पर उतना बहुत खास पुलिस ट्राफिक तो है नहीं जो परेशान करेंगे और काफ़ी वही दिक्कत होती है शहर में और काम में भी दिक्कत होती है लोग मैनेज करते हैं क्या करें मैनेज तो करना ही पड़ेगा शहर की रोडे क्या है अच्छी रोडे बनती है और जैसे कि यहाँ का क्या रहता है वातावरण थोड़ा गंदा रहता है शहर का गाँव का थोड़ा शुद्ध मिलता है इसलिए लोग गाँव में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और गाँव से बहुत ऐसी जो बातें है जुड़ी हुई है अच्छी बातें हैं उसे गाँव के सभी लोग अच्छे लोग हैं जैसे घूमने टहलने में जैसे सब लोग साथ में ही रहते हैं तो वहाँ मतलब अकेला महसूस होता है शहरों में कि हम अकेले घूम रहें तो मतलब वह ख़ुशी नहीं मिल पाती जो हम दी ख़ुशी घूमने टहलने में तो जहाँ मतलब साथी मिल जाते हैं तो मज़ा आता है घूमने टहलने में और जैसे शहर में क्या अकेले महसूस होता है कि यार हम अकेले घूम टहल रहे हैं और यहाँ रहते हैं कि मतलब सब लोग साथ घूम टहल रहे हैं और जैसे कि यहाँ मतलब अपने गाड़ी घोड़ा से घूमते हैं ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ भी गाड़ी घोड़ा है